एह्दे च असेंगी जेह्ड़े पंज स्टेटें दे नांऽ पुच्छे गेदे न ते जेह्ड़े मिगी इसलै नांऽ चेत्ता न में तुसेंगी सनान लगी पैह्ली आई जे ऐंड़ के ते दुई आई हैद्दराबाद त्रीह् आई तानिलनाडू ते चौत्थी आई बिहार पंजमां आईया गुजरात एह् जेह्ड़े नां न मिगी इसलै टेत्ता न ते में तुसेंगी सनाई ओड़े सुनी लैओ